پودھے لگانا ہمارا محبوب مشغلہ رہا ہے اور ہمارے ابو کا بھی بہت شوق رہا ہے باغیچے کا اور درختوں کا لگانے کا تو میں نے اپنے ابو سے ہی اس چیز کو سیکھا ہے اور میں اپنے گھر کے پاس میں ہی ایک بہت بڑا باغیچہ تیار کیا جس میں ہم نے امرود کا پیڑ اور آم کا کٹہل کا لیمبو کا پیڑ لگایا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کے لیے موسم آنے سے پہلے اس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کرتے ہیں اور جانور نہ آئے تو اس کو ٹینا سے اور تار کے ذریعے سے پہلے اس کو گھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی میں دیا جاتا ہے اس میں اور پانی کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کا جو جیوک کھاد ہوتا ہے جس سے کیڑے نہ لگے آم میں امرود میں اور لیچی میں وہ بھی ہم ڈالتے ہیں تاکہ کیونکہ جڑ جڑ سے ہی اوپر میں کیڑے لگتے ہیں تو جو جہاں پہ جڑ ہوتا تو وہاں پہ ڈالنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے جس کو بولتے ہیں بھوسترا کر کے اور اولف کر کے یہ دو دوائی آتی ہے جیوک کھاد اس کو وہ میں نے ڈالا ہے اور اس بار امرود بہت زبردست ہوا جس میں پہلے کیڑے لگتے تھے اس بار میں نے دیکھا کہ اس میں کیڑے نہیں لگیں تو احتیاطی تدابیر کے لیے جیوک کھاد کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس سے کوئی نقصان نقصان بھی نہ ہو آیورویدک اس کو بولتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ فرٹلائزر ڈالتے ہیں جس سے بہت سارا کیمیکل ہوتا ہے تو اس سے صحت پہ بھی بہت پربھاؤ پڑتا ہے صحت خراب ہو جاتی ہے ہے نا اور اس کو اگر ہم لوگ جیوک ڈالتے ہیں تو صحت ہماری اچھی رہتی ہے تو کوشش کریں گے کہ جیوک چیزیں یوز کریں